हा हल्लो कस्टमर सर्विस जे एन हा हीअ मूंखे थोरी जानकारी वठिणी आहे एक्चूली छा मुंहिजो पहिरीं एअरटेल सिम हो उनखे मूं पोर्ट कयो अथम जीओ में मूंखे कुझु हिनजो लेटस्ट ऑफ़र्स ऐं जेके इनजो पैक्स केतिरे जा छा आहे थोरी उनजी जानकारी वठिणी हुई हा त मूंखे उनमें हिसाब सां ॿुधायो न के कहिड़ो कहिड़ो टैरिफ़ कीअं आहे त मां उन हिसाब सां मूंखे त बेस्ट मिलंदो त मां टिनि महीननि जो बि खणंदसि साल जो बि खणंदसि महीने जो बि खणंदसि त जंहिं हिसाब सां मूंखे नेट पैक बि हुजे उनमें मेन आहे मूंखे नेट पैक खपे उनखां कॉल्स जेके आहिनि अनलिमीटेड हुजनि उनखां पोइ इन मना सिम जो जे मन सिम जो जेको आहे न मेसेज एस एम एस त उन लाइ करे त उन हिसाब सां मूंखे सजेस्ट करो डेटा जेको आहे डेटा इंटरनेट हा ॿियो फ़्रि बीस फ्री बीस फ़्री बीस मना कुझु एक्स्ट्रा जेके आहिनि जीअं नेटफ़िल्क्स थी वञे ओके ओ केतिरो आहे छा आहे क्या त उनमें छा छा मिलंदो

सपोज मूंखे ईअरली पैक अगरि खपे न ओके ओके हा नेट सुठो आहे डेली अच्छा मूंखे इहा जानकारी वठिणी हुई की जीअं असांजो जेको आहे की रोमिंग में अगरि मुंहिजो वञे थो त रोमिंग जो एक्स्ट्रा चार्ज वठंदा के न रोमिंग बि फ़्री आहे न फ़्री न मना कुझु एड़ो प्रॉब्लम वग़ैराह न थींदी न अच्छ उन वक्तु थी वेंदो न बार बार मूंखे सिम चेंज करिणो हुजे या मां उनमें नेटवर्क पोरटल में वञी चेंज करिणो ऑटो चेंज थी वेंदो न अच्छा त हिन में मूंखे हूहेई वठिणो आहे बाक़ी नेट जो जेको आहे अनलिमीटेड नेट टू जी बि आहे न त तव्हां मूंखे ने एरटेल में ॾाढो महांगो पियो पए मां चयो जीओ सही आहे त रिमोव कयां हूं न तव्हां त शुरू में हो फ़्री वारो कयो न त असां ओॾीमहिल सिम वरितोसीं तॾहिं खां वठी जीओ असांजो अञा ताईं हले वेठो त खैर असां कंटीनू करण मना वरी ॾिठमि विच में वरी एरटेल असां पोर्ट कयो वरी हाणे एरटेल खां वठी हाणे जीओ में अची विया आहियूं त बसि जानकारी वठिणी हुई

हा त उहे सही आहे बिल्कुलु तव्हांजी जानकारी बिल्कुलु सही लॻी त मां अढाई हज़ार वारो जेको आहे मां मूंखे त इहेई नेट पैक ऐं नैटफ़िल्क्स वग़ैरह सभु त मिली वेंदा उनमें मूंखे दिक़तु कोन्हे उनमें छा त धन्यवादु तव्हांजो तव्हां मूंखे एतिरी जानकारी ॾिनव थैंकयू जय झूलेलाल